रोहित भैया था ॻाल्हायो हम्म हम्म भैया मां आलोक थो ॻाल्हायां पियो त भैया हिकु दिक़त इहा थी वेई हुई की मां ट्रेन में आहियां एक्चुली में त मां एक्चुली छा पंहिंजी टिकेट खणणु विसरी वियो हुअमि घर मां मुंहिंजी टिकेट घर में रहिजी वेई आहे ऐं ट्रेन में छाहे टी टी थोरो परेशानु थो करे पियो विदाउट टिकेट पकिड़े वरितो अथई त ट्रेन आर सी थो चवे भरिणी पवंदव तव्हांखे टी टी त चिन्ना स्वामी अथसि टीटीअ जो नालो परेशानु पियो थो करे चङो समुझायोसि मां भई हाणे असांजा भैया आहिनि उहे पुलिस में आहिनि थोरो कोपरेट करनि त नथो करे पियो कोपरेट भई हाणे जेतिरो सफ़र कयूं था उतां ई टिकेट कुल भैया हज़ार रुपया आहे पंज हज़ार पेनाल्टी थो घुरे पियो हा वधीक नाहे पंज हज़ार भैया भैया ग़लिती त आहे मां समुझा थो पियो मुंहिंजी ग़लिती त आहे पैसा ॾियण लाइ बि तयार आहियां मां वठि पैसा भाई जान छॾु पर हाणे तमामु वधीक थो घुरे पियो पैसा जी भैया जी जी हा हा हा हा अच्छा अच्छा त भैया हेॾा पैसा ॾियणा पवंदा हिनखे जी भैया नाम चिन्ना स्वामी बुधाए पियो हा हा हा

पासे में काॾे वियो आहे मूंखे चयई तव्हां मूं सां गॾु अचो हेॾे ऐं वरी चेक थो करे पियो ट्रेन में हिकु ॿिनि ॼणनि खे ॿियनि खे बि पकिड़ियो अथई त हिकिड़े ॼणे त पंज सौ ॾिनईसि मुंहिंजे साम्हूं त मां चयोमांसि भाई हुन खां पंज सौ थो वठी ऐं मूंखे पंज हज़ार थो चई पियो इएं छो चई भैया हुन वटि टिकेट आहे हितां खां हेसि ताईं वञिणो आहे हुनजो पको आहे उहो हींअर टिकेट आहे न हुनखे त हुन एक्चुली छाहे असां ए सी बोगीअ में वेठा आहियूं ऐं मां वरी टिकेट बि खणणु विसरी वियो आहियां मूं वटि त एसीअ जी टिकेट आहे त चवे थो तूं त हिन महिल भले तो वटि आहे टिकेट लेकिनि हिते छा अथई ॾेखारण लाइ हिते त कुझु कोन्हे न चवे थो तूं त विदाउट आहीं तो वटि त टिकेट ई कान्हे

इएं अचे त वरी चवांसि हिकु दफ़ो हुनखे जी जी महिरबानी हा हा ठीकु आहे अचे त वरी बि ॻाल्हायांसि थो न मञींदो त वरी तव्हां सां ॻाल्हायांसि भैया हा न मञींदो न अच्छा पंज हज़ार वधीक आहिनि न हा हा पंज सौ हज़ार वठे भाई काई दिक़त नाहे ॿ ॼणा त आहियूं कुल असां हा ठीकु आहे मां भई हुनखे चयोमांसि भई वधीक दिक़त अथेई त वञी करे पासे वारी बोगीअ में विया चई भैया हाणे त वेहिजी वियो आहीं न हाणे त पैसा लॻी चुकिया तोखे मां इएं कीअं लॻी विया भाई हा मां चयमांसि मां चयुमि भई तूं नालो मिलाए न मुंहिंजो इहो बर्थ हिन नाले सां अथई एतिरो त मेच ठहियई थो न चवे थो न टिकेट ऐं आधार काड ॾेखारि

सही आहे न मां त हाणे ईंदो त चवंदोमांसि भैया मां त हाणे न लवंदोमांए गाॾीअ मां हा मां चवंदोमांसि मांजो भई ॾिस नालो त मुंहिंजो मेच खावई थो न त आधार काड चई न मां आधार नंबर घुराए ॾेई छॾए थो पियो हुन सां तूं मेच करे वठि अञा पोइ त न लॻंदा न भैया पैसा

जी जी जी जी धन्यवादु भैया धन्यवादु तव्हांखे महिरबानी तव्हांजी